हैलो हां मैं कोई फोन लैना हा कोई दस ज्हार तक आहो अच्छा रैडमीं दा अच्छा दस ज्हार कोला कोई अन्दर गै दिक्खना जे कोई ठीक थ्होई जा ते चाहिदा कोई जेह्ड़ी फोटो शोटो शैल आई जा ते कन्नै कोई हैंग नी मारै ओह्दा टच सक्रीन साफ चलै इं'या शैल

अच्छा अच्छा हूं चलो उ'ऐ लेई लैगे हां

खरी खरी कोई नीं औगे ते फ्ही दकानै फ्ही दिक्खी लैगे शैल नेहा जेह्का शैल चलै खरी खरी कोई नीं औगे खरी फ्ही औगे ते फ्ही दिक्खी लैगे उत्थै गै सारा खरी खरी कोई नीं ठीक ऐ